मेला जाइ छिए घुमैलए पूजा करै छिए जल ढारै छिए हमर बौआ खेलौना आओर लै हइ किनै हइ ई लेबै मम्मी ओ लेबै मम्मी भोला बाबाके मन्दिर हइ गणेश भगवानके पार्वतीजी शङ्करजी बजरङ्गबली ईसब मेला लागै हइ हमरा आओर देखैलए जाइ छिए बहुत रङ्गके समान सब बिकै हइ खेलौना तेलौना आओर सब किछु बिकै हइ धिआपुता आओर मेला देखैलए मारि करैत रहै हइ हमहूँ जेबै हमहूँ जेबै देखै हइ सुनै हइ किछु किछु किनै हइ मेला ठेलामे

खाइओवला चीज सब किनि लै हइ बैट बॉल आओर सब किनि लै हइ खेललक कुदलक